बच्चाके जनमदिन पे मने जनमदिन आबय तऽ बच्चा बहुत खुश हो जाइ हइ जे हमर जन्मदिन आबै बला है तऽ कोन कोन चीज हमरा मने तोफामे मिलतै कोन चीज भोजन बनतै कैसे कैसे तऽ ओहि मने दोस्त यारके खुशी रहल जे बच्चाके दोस अपना दोसके मंगेबै केक कटेबै तऽ बच्चा खुश रहल तऽ ओकरा खुश करबे करय काम तऽ बर्थडे मनाबै छियै हमसब जे घर घर बच्चेके बच्चाके बर्थडेमे बच्चाके सियान बच्चा सब आबै छथिन बोलाबै छियै आओर केक भी बच्चा काटै हइ आओर सब मिलके बच्चाके जनमदिन मनेली आओर खीर आओर कचौड़ीके मने नास्ता करेली आओर बच्चाके दोस्त भी आयल गिफ्ट देलक बच्चा देखके भी खुश भलै जे हमरा इतना गिफ्ट मिललै बच्चा बहुत खुश रहल आओर अच्छा लागै हइ देखयमे जे सालमे एक बार जन्मदिन आ जाइ हइ तऽ अच्छा घरमे घरमे अच्छा लागै देखयमे जे सालमे घर भी खुश लागै देखयमे आओर रहि गेलै विवाहके विवाह हमरा सबमे विवाह पाँच दिन मने पलिते से विवाहके दिन चालू कैर दै जाइ हइ पाँच दिन गीत गयलक विवाहके आओर फिर मने चारि दिन गीत होइ ह शइ पाँचमा दिन शादी होइ हइ आओर कैसे होलै विवाह पंडालके बारेमे पंडाल दस हजारमे या चाहे बीस हजारमे अपन इच्छा अपन मन अपन पचासो हजारमे जे जैसे गरीब तऽ गरीब जैसे हइ तऽ वैसे अपन लाबै हइ पंडाल शादी विवाह करै हकै शादी विवाह हमरा सबमे पाँच दिन चारि दिन गीत होइ हइ पाँचमा दिन तऽ शादी होइ हइ छठा दिन लड़की बिदागरी होइ छथिन सुबहमे आओर नओ दिन पर हुनकर अथी लाबल जाइ हइ नओ दिन पर नओ दिन पर हुनका पुछारी यहाँ सऽ जाइ हइ फिर लाबै छथिन वहाँ से आओर मुड़न भी मुड़न भी होइ हइ शादीमे मुड़न मुड़न मुड़न होइके बच्चाके तऽ बच्चाके मुड़न होइ तऽ ओहिमे भी बहुत मने दोष माए आरके बोलाएल जाइ हइ दोस्त यारके आओर अच्छा लागै हकै मुड़नके जब समय आबै हइ तब मुड़न जाहि दिन होइ ओहि दिन अच्छा लागै हइ बच्चाके खुशी रहल बच्चा जे हमर मुड़न हइ हमरे बौआ हैके जब मन हइ तब कहै रहै हमरा केश कटा दे केश कटा दे तऽ जाहि दिन इच्छा आदमीके इच्छा जाहि दिन पूरा हो जाय ओइ दिन तऽ मुड़न बच्चा के होइये जाय हय तऽ अच्छा लागय हय ई सब मुड़न वगैरह